मैं कुतै चक्कर लाने जाना हा असें कुदै गड्डी बुक्क कराई डरैवरै ई फोन कीता ते मेरै कन्नै पैह्लैं साढ़ै कन्नै मन्नी आ ते फ्ही ओह् आखन लगा में कुदै जाना पेआ अजैंसी दा फोन आई गेआ अदे उत्थें गेआ उठी ओह् अस बड़े खुश दे जाने कुतै ते खाना पीना सब किश बनाया असें ओह् फ्ही इ'यां गै रेहिया फ्ही डरैवले फोन कीता ओह् नेईं आया असें आक्खेआ ओह् नेईं आया ओह् आखन लगा डरैवल असैं कुतै जाना पेआ अदे अऊं नेईं आई सकनी ऐं एह्दी बजह कन्नै असैं कुदै जाना दे फ्ही कैंसल होई साढ़ा पलैन कैंसल होईया असैं नेईं जनोआ फ्ही बड़ा दिल दुआस होआ व केह् करना प्ही